हाँ मैं फ़ोटो लेने के साथ साथ रील शॉर्ट्स भी शूट करता हूँ रील और शॉर्ट्स एवं तस्वीर बहुत अलग अलग चीज़ है तस्वीर में हम एक ही फोटो में अपना पूरा काम दर्शाते हैं लेकिन रील में हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी या फिर कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो भी काम है वो दिखाना जा चाहते हैं रील शॉर्ट्स कम से कम समय की बनाई जाती हैं जैसे दस सेकंड पंद्रह सेकंड बीस सेकंड या तीस सेकंड तक बना सकते हैं इतने समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दिखानी है या बतानी रहती है लेकिन फोटो में सिर्फ एक फोटो के अंदर ही हमें पूरा जो भी हमारा कार्य या फिर जानकारी है वो सबको दिखानी रहती है रील शॉर्ट्स उपयोग करना बहुत आसान है और फोटो लेना भी बहुत आसान है लेकिन दोनों में फर्क बहुत है फोटो लेना सिर्फ एक फोटो में ही अपना पूरा कार्य को दर्शना रहता है लेकिन रील शॉर्ट्स एक कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना और और वो जानकारी सामने वाले को दिखाना या फिर देना रहता है जितना कम समय में जितना ज़्यादा जानकारी लोगे वो उतना ही ज़्यादा अच्छा सही और बहुत क्लियर बनेगा दोनों रील शॉर्ट्स एक ही रहते हैं रील को हम शॉर्ट्स की तरह भी यूज कर सकते हैं लेकिन हम फोटो को भी शॉर्ट्स या रील की तरह यूज कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोटो की जरूरत पड़ेगी या तस्वीरों की जरूरत पड़ेगी